स्बिमिंग इक ऐसी चीज ऐ कि जेहदे कन्नै असेंगी तंदरुसत रेही सकने हां और साढ़े शरीर च बड़ी सारी बिमारियां होदियां जेहड़ी ओह खत्म होई जंदी स्विमिंग करने कन्नै क्योंकि साड़ा शरीर फुर्तीला होई जंदा हिलदा रौंहदा बड़ा किश होंदा और स्बिमिंग में सारे कोला पैंहले सिक्खी ही अट्ठ साल दी उमर च सिक्खी ही औऱ स्विमिंग दा बड़ा ज्यादा फायदा होंदा स्बिमिंग दा करनी चाहिदी हर इक बंदे गी करनी चाहिदी स्बिमिंग ओहदे कन्ने एह् होंदा कि बंदा तंदरुस्त बी रौंहदा बंदे दी सफाई बी होई जंदी हर इक शरीर दी और गंदे पानी च नेईं न्हाना चाहिदा गंदे पानी च इस लेई नेई न्हाना चाहिदा क्योंकि अगर तुस गंदे पानी च न्हागे गंदा पानी तुंदे मूंह् च बड़ना नक्क च पानी बड़ना ओहदे कन्नै केह् होना कि तुसें गी दाने होना स्टार्ट होई जाने दाने कन्नै तुसें होर बिमार होना ओहदे बाद तुसें बिमार होई जाना बुखार चढ़ी जाना तुसेंगी और बस एह्दा ऐ सिस्टम है कि स्बिमिंग करन जाना साफ पानी च जाना गंदे पानी च नेईं जाना सारे कोला पहले में अट्ठ साल दी उमर च सिक्खी ही स्बिमिंग अट्ठ साल दी उमर च स्बिमिंग सिक्खी ही हून में स्बिमिंग करा ना ओहदे बाद पूरी प्रक्टिस करा ना स्बिमिगं दी स्कूल जना होना में हाई स्कैंडरी स्कूल उत्थै मेरे स्बिमिंग च सलेक्शन होई दी दो बारी में डिस्ट्रिक्ट लेवल बी खेलेआ ऐ हून में जम्मू जाना डिस्ट्रिक्ट खेलन हून में टवैल्थ क्लास च हा हून में स्बिमिंग करदा रौंहना होन्ना करदा होना ना और साढ़े इद्धर जांडी बाग पौंदा कोल इत्थै में स्बिमिंग करना होन्ना पर इत्थै जंदा पानी बड़ा ऐ ओहदे कन्नै कि स्हानू शरीर गी प्राव्लम बनी जंदियां गंदा होई जंदा शरीर गंदा होई जंदा शरीर और बस में एह् चाहन्ना कि हर इक बंदा जेहड़ा बी स्बिमिंग करना चांह्दा ओह् साफ पानियै च करै मजे कन्नै करे बस एह् चाहन्नां और कोई नेईं और एह् चाहन्नां कि स्बिमिंग बी ओह् बंदा करी सकदा जिसी बंदे गी स्बिमिंग करने गी आंदी होऐ थोह्ड़ी बौहती जेहड़ा निक्के होंदे जिन्हे कीती दी होऐ इयां नेईं के सिद्धा चली गे पानी च छाल मारी ओड़ी ओहदे बाद उंदे कोला कक्ख नेईं बस बस और कुछ नेईं चाहिदा बस इयै चाहन्नां में कि जेहड़ा बंदा बी बिच छाल मारै पानी दे उसी तारी मारनी आनी चाहिदी पैर लग्गने चाहिदे हाइट पूरी होनी चाहिदी और कुछ नेंई चाहिदा बस इना चाहिदा और में बी हुंदे च इक बंदा हा में छाल मारिये तारी मारी लेन्ना होन्ना पहले मिगी बिल्कुल तारी नेई ही आंदी पर हून में तारी मारी लैन्ना होन्ना ठीक ठाक और तारी तोरी मारनी आनी चाहिदी और स्बिमिंग जदूं में स्बिमिंग सिक्खी ही और ओहदे च बड़ी सारी प्रकार होंदी जियां बैक स्ट्रोक होई गेई बटरफ्लाई होई गेई फ्री स्टाइल होई गेई बैक स्ट्रोक फ्री स्टाइल होई गेई बैक स्ट्रोक इनफाॅम होई गेई बड़ी सारी एहदे च होंदी ऐ और एहदे च एह् होंदा कि मसल होने चाहिदे तुंदे जेहदे कन्ने तोंदी बाह्मां बी हिलदी रौहन लत्तां बी हिलदी रौहन जिसलै तुंदी लत्तां हिलदी रौहग ते तुंदे लत्त च जान होनी चाहिदी लत्त च जिसलै जान होग ते तुंदी लत्त हिलग ते तुसें चलगे क्योंकि अद्धे लोक होंदे ना कि तारी स्बिमिंग करदे करदे अपने कोला ते ओह् पूरी कोशिश करदे चलदे पर ओह् उंदे कोला चलोदां है नेईं इक है नेईं क्योकि उंदे लत्ता चलदियां हत्थ नेईं चलदे हत्थ बी चलने चाहिदे लत्तां बी चलनी चाहिदियां हर इक चीज चलनी चाहिदी बस